हल्लो तव्हां मधुबाला ट्रेवल एजंसी मां तां ॻाल्हायो हा मां लाज लालवानी कृष्णा नगर मैट्रो सां पई ॻाल्हायां मूंखे सुभाणे चंद्रीका देवी दर्शन करण वञिणो आहे त मूंखे हिकिड़ी गाॾी खपे त मूंखे रेट ॿुधाईंदा तव्हां जी हा गाॾी पूरी बुक करे वेंदासीं जी त पर किलोमीटर घणा वठंदा त व मधुबाला एजंसी तां ही वधीक कोन्ह था वठो थोरो पां पंहिंजे में सिंधी आहियूं भेण ऐं थोरो घटि कयो अच्छा त तव्हां हीअं ॿुधायो की मूंखे वञिणो आहे उते दर्शन बि कंदसि थोरी शॉपिंग कंदसि थोरो खाईंदसि पीअंदसि थोरो वियणो पवंदो टाइम लॻंदो त रुकिणो पवंदो कलाक ॿ टे कलाक लॻी वेंदा वापिसी बि उन ई गाॾी में अचण थी चाहियां त घणा वठंदा

जी अच्छा ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो तव्हांजो जेको ड्राइवर आहे उहो त सुठो आहे न पीअंदड़ करंदड़ त कोन्हे हीअं न की पीअण करण वारा और रस्ते में एक्सीडंट करे छॾन ऐं लुड़िकी वञनि अच्छा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे मूं सां गॾु ॿ सीनियर सिटीज़न बि था मुंहींजा मम्मी पापा बि था हलण त ड्राइवर खे चइजो थोरो संभाले हले रास्ते में जेके गड्डा वड्डा हुनन जो ध्यानु करे त सुबूह जो तव्हां चा पंज बजे मोकिले था सघंदौ गाड़ी छो की गर्मी जो टाइम आहे ताकि असां चईं पंजे ताणी घर अची सघूं

अच्छा अच्छा ठीकु आहे भेण पोइ मां तोखे वरी हिकु बार फ़ोन कंदसि कंफ़र्म करण सां बई डिज ड्राइवर जो पूरो नालो ऐं आधार नम्बर मोकिले छॾिजो मूंखे त मां पंज मिन्ट में वरी खां तव्हांखे वी कंफ़र्म कयां पंहिंजे मम्मी पापा खां हिकु मिन्ट ॻाल्हा़ए वठां

त साढे अठें पोणे नौं मुंहिंजे घर जे ॿाहिरि अची वञे मां तव्हांखे एड्रस बि मोकिलां थी ताकी असां नवें बजे निकिरी वञूं पंजे बजे त न मम्मी पापा मञा था करण नवें बजे ठीकु आहे नवें बजे वञी करे पंजे बजे ताईं अची वेंदासीं जी जी जी जी अच्छा हुनमें जेके डीज़ल भराइणो पवंदो उहो पैसा तव्हां तव्हां ॾींदा की असां ॾींदासीं ठीकु आहे ठीकु आहे इहे पुछिणो हो ठीकु आहे त कंफ़र्म करे छॾो सुभाणे नवें बजे असां निकिरंदासीं ओके वाह वाह क्या ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ड्राइवर जी फ़ोटो बराबरि बराबरि इनजो मोबाइल नम्बर बि ठीकु आहे ठीकु आहे ओके भेण ओके